नमस्ते बोलिए हमारे यहाँ मछलियाँ बिकती हैं रोहू मिलेगा मागुर मिलेगा सौड़ी मिलेगा पियासी मछली मिलेगा हाँ कौनसी मछली चाहिए एक किलो चाहिए मिल जाएगा मछलियाँ तो बताएँ ना हम आपको कि हमारे पास रोहू है मांगूर है पियासी है कींगना है सौड़ी है झींगुआ नहीं है ना नहीं झींगा नहीं है तो झींगा इसमें नहीं निकलता है ना रोहू है दो सौ अस्सी रुपये किलो मागूर है एक सौ साठ रुपये किलो पियासी है दो सौ अस्सी रुपये किलो सौड़ी है दो सौ रूपया टेंगना है तीन सौ रूपया

जी ज़िंदा मा ज़िंदा मिल जाएगी ना आपको मरी सड़ी नहीं देंगे ना

ताज़ा ज़िंदा रहेगा ज़िंदा रहेगा तो ताज़ा ही रहेगा ना नहीं कस्टमर वाली बात नहीं है हमारे यहाँ सब ताज़ी मछली मिलती है मरी हम बेचते ही नहीं है हम ज़िंदा मछली बेचते हैं

जब आइए आप जब आइए आपका ही दुकान है आप लेकर जाइए रेट भाव का टेंसन नहीं है जो मार्केट में चल रहा वही रेट है

मछली सब ज़िंदा हैं कोई दिक्कत नहीं आप लेकर जाएँगे तो बनाएँगे खाएँगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना

क्योंकि हम हॉलसेलर हैं रिटेलर नहीं हैं

नाम माणारत अरे पैसा जब अच्छा रहेगा तभी पैसा देना आप

जब अच्छा रहेगा तभी पैसा देना क्योंकि झींगुर मछली है उसमें अच्छा बुरा क्या होगा

चलिए ठीक है और नमस्कार